हेल' औ आङो पास थारिकाव नोंथांनि गारिखौ लांदोंमोन गवालपारायाव ड्राइभारा गाहाय एसे मोदोम गोनां गुफुर गुफुरमोन आरोखि आं बेनि गारि सालायनायखौ मोजां मोन्दों बेनि बिहेभियार आखला खुब नरम मोजां अनजाथाव आङो गारिया हियुनदायनि मोन रेड कालार दा आं वेस्ट बेंगलावहाय बे गारिखौनो लानानै थांफिन्नो सान्दों अन्नानै नोंथाङा बे गारि आरो बे ड्राइभारखौनो बुक खालामनानै होनो हागोन नामा